डांस करण सां असांखे एनर्जी मिलंदी आहे असांखे डांस करण सां टैंशन मुक्त और असांखे सभिनी खे डांस करणो खपे पूरी असां दुनिया भुलिजी वेंदा आहियूं डांस करे करे और पूरे सरीर में खून डोड़दो आहे ऑक्सीजन बि मिलंदी आहे असांखे डांस सां सरीरु स्वस्थ्य रहंदो आहे